जोंनि हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरिया जाहैबाय मोनसिं सिं बोराइ बेखौनो फालिनाय जायो जोङो धोरोमारि दैदेनगिरि हिसाबैथ' जोंनि बर'हारिआथ' दैदेनगिरिफ्राथ' गोबां दं दा जों बेखौ बुंनो थांब्ला मोजाङै मिथिनो थाङा गोबां दैदेनगिरिफोर दं दा जेरै जोंनि बर' हारि बाथौ धोरोमावहाय दौरि दौदिनि बायदिखोनो थायो गोबां बेफोरखौनो जों दैदेनगिरि हिसाबै फालिनाय जायो बा मिथिनो मोननाय जायो जे बे दैदेनगिरिफोर होननानै ओमफ्राय ख्रिस्टियान ना ख्रिस्टियान दैदेनगिरि बा बेलेग जाथि बा हिन्दुनि बादै बा जोंनि बाथौनि बादै बिराद गोबां दैदेनगिरिफोर दङ धोरोमारिनि गोबां दं जोंनि बेवहाय ख्रिस्टियान ना ख्रिस्टियान सिब ना सिब इसाई बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दोङो आरो धोरोमनिफ्राय सुबुरुन होदों होयो जोंनो बे जोंनि जिउआवहाय सुबुरुन होदों गोहोम खोख्लै होदों गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमनि बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरानो गोबां गोहोम खोख्लै होदों मोजां मोजां बाथ्रा सावरायनो होयो बा बायदिसिना आदब खायदाफोरखौहाय सोलोंनो थिनो बा एडभाइस होयो बेफोरबायदिनो